हाँ हाँ जी बोलिए हेलो

किस चीज का नौकरी चाहिए आपको अच्छा हाउस कीपिंग का नौकरी चाहिए आपको तो कितना पेमेंट आपका डिमांड है आठ हजार रूपया न तो आठ हजार तो हम नहीं दे पाएँगे बाबू तुमको हम आप

तुमको हम पाँच हजार रूपया ना ना सुनो और सुनो न द तुमको पाँच हजार रुपया रहना खाना तुमको कपड़ा लत्ता टोटल चीज यहाँ खाने पीने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा पाँच हजार रूपया देंगे और वो तुम यदि छ महीना तुम मेरे यहाँ रुक गए तुम्हारा सैलरी बढ़ेगा सात हजार यार तुमको नहीं दे पाए अच्छा ठीक है हम कोशिशस करते हैं पहले तुम आओ एक बार मिलो हमसे हम कोशिश करेंगे तुमको छ हजार रूपया शुरुआत करेंगे तुमको रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर तुमको टोटल चीज का व्यवस्था है

ठीक है आओ तुम मिलो हमको